सिलाइ सिखलियै अइ दुआरे ई जरूरी रहय अइ लएके सिखलियै सिलाइ बइठल भरि दिना की करतियै घरपर ओ तै दुआरे सिलाइ सीख गेलियै कनि ओइसँ फायदा मिलय छै दू टाका आबय छै अपनो कपड़ा बनाय लेलहुँ लोगोके कपड़ा बनैलहुँ तऽ दू टाका दै छै तऽ फायदा होइ छै आब ओतना महतबर नहिये ने छियै जरूरी छै तै लएके लोकके कपड़ा बनाय लै छियै तऽ फायदा भए जाइ छै दू टाका दै छै तऽ सहारा मिल जाइ छै तऽ इएहेसँ सिलाइ सिखलहुँ तऽ अपने कपड़ा बनाबय लागलहुँ दिमाग लगाके पहिले अपने कपड़ा काटलहुँ तब धीरे धीरे बनिहाँ जब सीयऽ लागलियै तऽ लोगो सभ दिअ लागलै अड़ोस पड़ोसके आदमी सभ दिअ लागलय तब सी दै छियै ओकरो तब पैसा दै छै तऽ कोनो काममे लगाय दै छियै तऽ इएहे दुआरे लोग कनिटा मेहनत करय छै भरि दिना बइठल कोन चीज करतय घरमे भरि दिना बैठके रहय छियै तऽ कनिटा दिमाग लगाय ललियै सीख लेलियै दू चारि सालसँ सिलाइके काम करय छियै इएहे सभ हल्का फुल्का कपड़ा सभ काटि काटिके सिखय लागलियै तकर बाद सिखलियै तऽ लोगो सभ दिअ लागलय सियै लए तब तऽ हमहुँ सियै छियै घरो सभके सी दै छियै दोसरो आदमी सभके सी दै छियै इएहे सभ फायदा हइ छै दू टाका दै छै तऽ अपन कोनो काम करलहुँ इएहे सभ बाहर नहि जाइ पड़य छै घरमे बइठल रहय छियै फेर ओहैसँ सिलाइके काम सीख लेलियै सिलाइ करय छियै तऽ इएहे सभ खातिर सिलाइ सिखलियै